हॅलो हांव आनंद गडेकर उलयतां तुमच्या गाडयेन हांव येल्लों म्हाजे एक पाकीट देंवतना तुमच्या गाडयेन उरलें तें गाडयेन म्हजे मेन डॉकूमेंट आसा एक तुमच्या गाडयेन येलो म्हणटगीर तें डॉकूमेंट पाकीट तुमकां मातशें मेळटा जाल्यार पळया नातर म्हाका फुडें एक पुलीस ए ए कंप्लेन दिवन तेचेर म्हाका एनक्वायरी करपाचो विचार आसा एक तुमचे कडेन इंनफॉम करता तें आसा जाल्यार मात्शे पळोवचे